असांजे गामियुनि में कोई कमी कोन्हे का और तबलो बि वॼाईंदा आहिनि बांसुरी बि वॼाईंदा आहिनि पाण में किथे संगीत थींदो आहे या माता ई चौकी वग़ैरह बि थींदी आहे त पाण में टोली ईंदी आहे न पंहिंजो उते पूरो वॼाईंदा आहिनि हारमोनियम बि वॼाईंदा आहिनि ढोलक बि वॼाईंदा आहिनि बांसुरी बि वॼाईंदा आहिनि अहिड़ो नचंदो बि आहिनि उते पंहिंजो पूरो मज़ो वठंदा आहियूं असां पर अब और मज़ो बि ईंदो आहे ते अहिड़ी कोई कमी कोन्हे का हर चीज जो वॼाईंदा आहिनि